आं सांग किद जाय आशिल्लें तुका कसलीं जायी आतांच्या सिजना प्रमाणे घालतले तुका आसा आसा व्होडली आसा धोवी आसा जाय तसली आसा अंयशीं अंयशीं रुपयान पाव कील पडटा तीं तुका हय तिवूय तशीच आसा ती तशीच पडटलीं तुका

रोजां आतां तुका सांगपाक जाल्यार साठान धरता हांव पाव किलो तीन किलो जाल्या पन्नासान दोरुया ती ती चड आतां म्हारगूच आसा न्हू ती सत्तरान धरता हेपळय अंयशीं आशिल्ले धा रुपया उणे केले मगे हय कित किद जाय आशिल्ले तुका तीं

बरें तूं कितके दितली चल तुजी नाका म्हाजी नाका साठांक करुया

गुलाब तुका वीस विसांनी जाय जाल्या तुका तशें म्हणजे तूं घेतल जशें तुका आं मागीर तूं विसाचें व्हर तर विसान विसाचें व्हर वयर आनी उडयता गे थोडें तीं तुका जाय जाल्यार मागोवची पडटलीं आमी कोण घेयना म्हण मागयना गे तीं तुका जाय जाल्या सांग तूं कितकी अशी चड जाय जाल्या मागीर मागयता हांव

हय हय हय कळें

हय हय

ते अंयशानीत धरया मगे धा रुपया पांच रुपया उडोवया चलता बरें तर सत्तरान धरुया आनी ही गे वोंवळां आसा आमचे कडेन जायी गुंतलेली वीस रुपयान पोड पडटलो बरें हय हय लांब लचक आसा आनी हे गे फांती बी ती जाय जाल सांग फांती आसा हार आसा आं आनी हार बीन नाका आं हां आनी सूत बीन जाय तुका दोर बीन केळीचे

ना ना ती ना ती हाडुना आमी वोंवळां थेयल्या न्हू तेज्या जाग्याचेर हय हय हय हय धाडटा धाडटा बाय आनी कोणाकूय सांग आ जाय जाल्यार आमची थंय विकता बीन मेळो बरें बरें धाडटा आं बरें बरें आं बरें